त स्कूल में मुंहिंजो ॾाढो सुठो जो मतिलबु इछा थींदी हुई अॻियां पढ़ां अॻियां वधां जीअं थो अंगु ॻणित हुंदी हुई अंगु ॻणित थियो या लेखाकन जिन खे पाण चवंदा आहियूं जंहिं हिसाब किताब थियो ठाहिणो आहे त उहो पढ़ण में ॾाढो सुठो लगंदो हुओ अॻियां वधण जी इछा थींदी हुई ओरि जो ॾुखियो लॻंदो हुओ उहो यादि करण जे हिसाब सां यां पाण चयूं की यादि करिणो आहे त यादि करण सुठो लॻंदो कोन हुओ ॿियो ॻणित जो जो सुवाल थिया या हिसाब किताब या सुवाल थिया कंहिंखे ॿ लख वठिणा आहिनि पंज लख ॾियणा आहिनि त उहो ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ ऐं स्कूलनि जे ॾींहं में ॾाढो सुखदि यादि हुंदी हुई त उहो दोस्तनि सां गॾु टाइम कढण थियो या पढ़ाई गॾ थी वई या अॻियां वधिणो आहे त पढ़ाई करणी आहे गॾु मि मिली करे त ॾाढो सूठो यादि ईंदो हुओ गॾु घुमणु गॾु खेलणु खाइणु गॾु त उहो ॾाढो सुखद मतिलबु हिकु यादि हुंदी हुई की उहो अचे थी यादि त पढ़ाई में त जो सुठो हुंदो हुओ उहो हुओ अंगु ॻणित ओरि ॾुखियो लॻंदो हुओ यादि करण जे हिसाब सां की भई जीअं कुझु शइ यादि करणी आहे त उहो यादि करणु मूंखे ॾाढो ॾुखियो लॻंदो हुओ बाक़ी जो करिणा हुआ सुवालु थिया हिसाब किताब थियो या अंगु ॻणित थी त हुन खे करण में ॾाढो मूंखे मन में मिड़ई आनंद मिलंदो हुओ